جی میرے خیال میں میڈیا اور تعلیمی نظام میں اُردو کی نمائندگی بہت اچھے سے ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھیں اگر ہم دیکھیں ہندوستان میں ہی جو ہماری پوری بالی ووڈ انڈسٹری ہے وہ کہیں نہ کہیں اِسی زبان کا استعمال بہت حد درجے تک کرتی ہے جو اور اُسی کے ذریعے لوگوں تک یہ جو عوام ہے ہماری اُن تک چیزیں پہنچتی ہیں وہ فلمز دیکھتی ہے وہ سیریلز دیکھتی ہے تو واحد اُردو ایک ایسی زبان ہے جو پورے ہندوستان کے لوگوں کے روز مرہ کی زندگی میں اِس طرح سے مشتمل اِن کے ساتھ ہے اِس طرح سے اُن کے اندر رچی بسی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہر شعبے میں آپ کو نظر آئے گی اُس کی نمائندگی ہر شعبے میں نظر آئے گی ہندی کی اور انگلش اور دیگر زبان کی اگر ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں وہ اِس طرح سے لوگوں کے عام مرّہ کی زندگی میں اُس طرح سے استعمال میں نہیں ہے جس طرح سے اُردو ہے اُردو کے الفاظ آپ کو ہر لوگو ہر طرح کے لوگوں کو کو بولتے ہوئے آپ دکھیں گے ہرطرح کے لوگ آپ کو بولتے ہوئے دکھیں گے ہر طرح کے لوگوں کی روز مرّہ کی زندگی میں آپ کو دکھائی دیں گے اور تعلیمی نظام میں بہت سارے لفظ ایسے ہیں الفاظ ایسے ہیں جو اُردو کی طرف سے لیے گیے ہیں میڈیا ہاوسیز میں بہت سارے جو ورڈس یوز ہوتے جو الفاظ یوز ہوتے ہیں وہ کہیں وہ اُردو کے ہی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری اور ہر شعبے کی جو روز مرّہ کی جو چیزیں ہیں عام تر ہوں بیشتر ہوں اُن سب میں اُردو کی نمائندگی بہت اچھے سے ہو رہی ہے